एकेक कार्यावळीक एक वस्त टायमार रेडी जावपाक जाय आशिल्ली ती जावंक नाशिल्ली आनी एअरपोटाचो वेळ जाल्लो सो ती वस्त गाडयेन घालून एअरपोटार व्हरून रॅडी करची पडली आनी ती एअरपोटार वचून त्या जाग्याचेर पावोवची पडली आनी एचीवमेंट म्हणल्यार त्या गडबडीन केल्ली वस्त बरी जाली आनी ताका पयलो इनाम फावो जालो